जबलपुर क्षेत्र में अनेक प्राकृतिक संविधान हैं जिनका व्यापार में उपयोग किया जाता है ये क्षेत्र मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और इनके आस पास वन खाद और उपज भूमि का भंडार है यहाँ के बनस्पतिक जीवन शैली को सुधारने में और आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन में विशेष है इसके अलावा नर्मदा नदी इस क्षेत्र में बहेने वाली एक महत्वपूर्ण जीवन स्त्रोत हैं जिसका उपयोग सिंचाई जल विद्युत और परिवहन के लिए होता है क्षेत्र में भारी मात्रा में मिट्टी और दोमट भूमि है जिसका इस्तेमाल कृषि और बाग़बानी में होता है ये भूमि भी अनेक प्रकार की फ़सल के लिए उपयुक्त जिसका स्थिर बज़ार और बाहरी व्यापकों दोनों में विकास हाेता है इस प्रकार जबलपुर क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूण भूमिका निभाते हैं